ऑनलाइन खुललासँ जे हइ ने मतलब चाहे ऑनलाइन कोइ भी काम होइ हइ धियापुता अगर ऑनलाइन पढ़ै हइ ओहिसँ जे हइ ने मतलब सहीसँ मतलब कोइ भी व्यक्ति बढ़िआँसँ समझि नहि पाबै हइ बच्चे बच्चा भी ऑनलाइन अगर पढ़ै हइ तऽ समझै नहि हइ ठीकसँ अपना जे सामना सामनी जे देखै हइ मतलब बढ़िआँ समझै हइ

ऑनलाइन जे हइ से पढ़ाइमे मतलब जाबे सामना सामना सामनी जे मतलब नहि आदमी पढ़बै हइ ताबे तक लए नहि सम आ जे हइ से ऑनलाइन जे हइ से प्रधानमन्त्री भी चाहे कोइ भी आदमी मत् मतलब कोइ भी काम करै हइ तऽ ओहिमे गड़बड़ कऽ दै हइ ऑनलाइन अथि कयलासँ मतलब घूसघास मतलब ऑनेलाइन ककरो यहाँ जाय करबै लए तऽ कहलक कि जे एतेक पैसा लाबह तब कऽ देबह ऑनलाइन नहि तऽ नहि करबह आ पहिले ऑनलाइनके जमाना नहि छलय तऽ मतलब पा पाइओ तऽ नहि लागै छलय अभी ऑनलाइनके जमाना हइ तऽ पाइ मतलब बहुत पाइ लेलक आ परसे जाहिसँ पेपर एन्ने ओन्ने फेँक देलक ऑनलाइन कयलक ऑनलाइन तऽ ऑनलाइन कयलासँ की फाइदा होइ हइ जब ऑनलाइन भेबे नहि कयलै तऽ ओहि कयलासँ की फाइदा ऑनलाइन जे हइ से ऑनलाइन से कोनो फाइदा नहि होइ हइ आ ऑनलाइन जे हइ से मतलब धियापुता जे पढ़ै हइ ओ जे हइ से समझि नहि पाबै हइ जाबे तक लए सामना सामनी जे हइ ने धियापुताके मतलब पढ़ पढ़यतै नहि ताबै तक लए नहि समझतै इएह हइ कि ऑनलाइन ऑनलाइन जे हइ से कोइ भी अक्षर लिखल रहतै ओहिमे लिखल रहतै सएह हाथसँ लिखि देतै ओहि दुनूमे फरक पड़ि जाइ हइ एहि दुआरे कि अपना हाथसँ लिखबयतै से आ ऑनलाइन रहतै से ओहिमे दुनूके आकाश पातालके फर्क रहतै एहि दुआरे कि ऑनलाइनमे धियापुता सहीसँ मतलब वीडियो भी देखतै तऽ सहीसँ मतलब नहि समझतै ओ बुझतै कि से मतलब बाजै हइ आ हम सुनै छियै उएह समझतै मतलब उएह हइ कि ऑनलाइन एगो म्यूजिकल भेलै भाषा मतलब म्यूजिकल समझि ले इएह बात भेलै आओर ट्यूशनमे ट्यूशनमे चाहे सरकारी भी इसकुलमे अगर पढ़य लए जाइ हइ दू अक्षर कमे पढ़लक तऽ मतलब समझलक तऽ स् समझै हइ ने धियापुता दू अक्षर कम पढ़ै हइ लेकिन समझै हइ बढ़िआँसँ ओना ऑनलाइन हइ से ऑनलाइनमे बच्चा अगर मोबाइल लऽ लेलक तऽ मतलब ऑनलाइनपर ध्यान नहि देलक मोबाइलके सिर्फ गानावला जे बाजल ने ओ सुनलक ओ सुनि कऽ खुश भेल ऑनलाइन इएह सुनि कऽ खुश भेल आ ई जे पढ़ाइ जे हइ मतलब हँ फेस टू फेस पर् पढ़ाइ जे होइ हइ ओ मतलब ठीक ठाक रहै हइ ऑनलाइन ठीक नहि हइ